शुभ सकाळ सर आमचो पंदरा जाणांचो ग्रूप न्ही सनबर्न म्युजीक फेस्टिवला धारगळे वचूंक सोदता आमी मडगांवच्यान दनपरां चारांक भायर सरतलीं आनी पणजे पांच म्हळ्यार पावतलीं आनी थंयच्यान आमी गाडी करून गाडी करून स म्हटल्यार धारगळे पावतलीं तुमचे कडेन ऑनलायन बुकींग आसा न्ही जाल्यार आमचे थोडे मनशां आसात पळय आमचे ग्रूप मेंबर आसात पळय ते ऑनलायन करतात आनी थोडी कॅश पेमेंट करता तुमचे कडे तशी फेसिलिटी आसा हां ना म्हणटा बरें म्हणजे आमी आतां ऑनलायनच पेमेंट करचो पडटलो न्ही हांव विचारतां आनी तुमकां रोखडेंच कळीत करतां ऑनलायन करपाचो यत्न करता शुअर ना सगळे म्हाज्या ग्रूप मेंबरांक विचारपाक जाय न्ही बरें तर सर देव धन्यवाद